हेलो हँ

हम अभी बैसल छी हँ कहलहुँ अहाँकेँ बस जे छै से टाइम पर नहि पहुँचबैया खराप अइ की

ठीक हँ ठीक छै तऽ हम अगिला बेरसँ अहाँकेँ आयब ठीक छै

ठीक छै ठीक छै हँ हँ नहि अहाँकेँ बस खराप भऽ जाइया तऽ हम बस पर आउ केना ओहिलेल

ठीक छै तऽ नया कहू ठीक छै तऽ अहाँ बस लिअ तऽ हम आएब परसू जाएला देलक परसू जायके जायके हइ मुजफ्फरपुर हँ

ठीक छै पर भाड़ा केना भाड़ा केना की लेबै अच्छा तऽ किराआ कतेक रहतै बसके हँ अच्छा ई नहि अच्छा तऽ एक सए रुपैआ छै तऽ आहाँकेँ जे फोनपे मारि दिअ कि अहाँ प लगसँ लेब कैश लेब नहि तऽ अहूँके जे मोन होएत से नहि देब अहाँकेँ कहब जे छै से फोनपे मारि दिअ तऽ फोनपे मारि देब अगर कैश देबऽके हय कैश लेबऽके होयत तऽ कहबै नहि नहि अहाँकेँ हम कैश लगसँ अहाँ दऽ देब कैशे दऽ देब तऽ कैशे दऽ देब अच्छा तऽ हम लगसँ अहाँकेँ कैशे दऽ देब हँ ठीऽक छै तऽ अभी नया बस ललहुँ हँ ने नहि आओर आओर कोनो दिक्कत नहि भेल सब ठीकठाक हँ सब ठीकठाक अइ हँ ठीक छै हँ जे भङठाए खाली बसके बना लेब कोनो दिक्कत नहि रहऽक चाही नहि तऽ अहाँकेँ अगिला बेर आएल रहौंँ तऽ बहुत बस बस रुकि गेल फेर हमरासे ओतऽसँ टेम्पू कऽ कऽ ओटो कऽ कऽ जाए पड़ल बहुत लोचा लागि गेल तऽ बस सही रहत तहने ने आयब फेर ठीक छै ठीक छै ठीक छै